हलो तव्हां छा ही ट्रेवलिंग एजंट जो कमु कंदा आयो दादी अच्छा ई छा आहे मूंखे पंजनि ॾींहंनि जो टूर जो पैकेज खपे असां चारि ॼणा आहियूं ऐं ईंदड़ु छंछरु माने टेवीह तारीख़ खां वठी टेवीह चोवीह पंजीह छवीह सतावीह ताईं त मूंखे टूर पैकेज ॿुधायो भला कहिड़ी हाणे हिन वेदर में कहिड़े हंदि वञी घुमी अचिजे उते वरी थधि जाम हूंदी न हा अच्छा अच्छा हा हा त

हा हा त लोनावाला में मंदरु भाड़ो घणो भला हिकु ॾींहुं ॿिनि ॾींहंनि जा अच्छा जे पंजनि ॾींहंनि जो टूर खणा त उ उते लोनावाला सुबुह सुबुह घुमाए ईंदो कार खणी पूना हेॾे होॾे अच्छा हा उते बुशी डेम बि आहे हा पर पंज हज़ार थिया अच्छा पंज हज़ार रुपया ॿिनि ॾींहंनि जा जे पंज ॾींहंनि जा वठो त घणो पंजनि ॾींहंनि जो वठिजे त अच्छा ऐं उतारो करे उते तव्हां ॾींदा हुजो त तव्हां हुनजा पैसा अलॻि आहिनि

अच्छा ऐं हिते ॿीं ॿ बॉम्बे सराउंडिंग में ॿियूं कहिड़ी एरियाऊं आहिनि जिते वञी माण्हू ॿ चारि ॾींहं घुमी फिरी अचे महाबलेश्वर थोरो आहे उहो थधो वधीक हूंदो ॻाल्हि उहा आहे ख़ाली अच्छा हुते हुते घणो भाड़ो आहे भला ॾह हज़ार में सभ थी अच्छा मतलबु ई लोनावाला छा महांगो आहे जाम हा हिते बंगलो आहे हुते होटल जो रूम आहे अच्छा अच्छा इहा ॻाल्हि आहे त मूं रोटी पाणी अच्छा त कुक बुक अंदरि रोटी पाणी ठाहे ॾींदो अच्छा सिंधी रोटी ठाहे ॾींदो न अच्छा त मां ठीकु आहे त मां तव्हांखे घर वारनि सां सलाह करे ऐं पुछां थो न मां महाबलेश्वर वञनि था की लोनावाला पोइ मां तव्हांखे हिन नम्बर ते फ़ोन करे ॿुधाया थो ठीकु आहे न उहो ओके